हैलो आं जी में सीमु बोल्ला नी में फोन लैना हा ते में सुनेआ तुंदे कोल फोन ऐ इक्क सैकेंड हैंड वीवो दा फोन ऐ स्हेई चलदा ना कैमरा ठीक ऐ ना अवाज़ बगैरा सब किश ठीक ऐ ना अच्छा किन्ने धोड़ी देना तुसें किन्ने धोड़ी देना तुसें अं चार ज्हार जादै निं किश आं ते बारां ज्हार दा कुल ऐ लैते दा ते यूज़ कीते दा ना किन्ना चिर चलाया तुसें आं अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ में औने ई लैने गी फिर ते तुस रक्खेओ भी अपने कोल ठीक ठाक ठीक ऐ कैश ई देगी में तुसेंगी ठीक ऐ फ्ही